زندگی میں چیلنجیز تو بہت سارے آتے رہتے ہیں ہاں ویسے الحمداللہ میری زندگی میں کچھ ایسے بڑے چیلنجیز نہیں آئے کہ جن پر میں اللہ کا شکر نا ادا کر سکوں کہ الحمداللہ اچھی زندگی گذری وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی سی پریشانیاں یا چیلنجیز آ جا تے ہیں جیسے کبھی مالی مالی تنگی یا اس کی ضرورت پڑی تو اس وقت ان حالات میں رہ کر جو مجھے اس وقت صحیح لگا میں نے ان حالات کے حساب سے کام کیا پھر اس کے بعد کبھی بچوں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بھی بڑے چیلنجیز تھے اور تو ایسے زندگی میں ویسے مجھے اتنے بڑے کوئی بہت زیادہ بڑے چیلنجیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا الحمداللہ